آپ کا سوال ہے کہ اگر آپ کو انتخاب کرنا پڑے تو آپ کیا اخبار کے کسی حصے پر مزید پڑھنا چاہیں گے کون سا حصہ میں جو ہے نہ اخبار کا وہ حصہ پڑھنا چاہوں گا جس میں جو ہے نا ملک کے حالات بتائیں جاتے ہیں کس طرح سے ماحول چل رہا ہے کس طرح سے جو ہے نا امن کو ختم کیا جا رہا ہے وہ میں پڑھنا چاہوں گا کیونکہ جو ہے ملک کے جب ہم کسی ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے حالات جاننا ہمارا ایک فریضہ ہے